इत्थै बाह्र दे लोक घुम्मने ई आंह्दे इत्थै फैमस जगह् केह्ड़ी ऐ इत्थआं रिलीजन जेह्ड़ा कदेहा ओह् फैमस जगहा इत्थें जि'यां देवका होई आ जखैनी पार्क होई आ बाह्र दे लोक टूर करने ई औंदे इत्थै होर ओह् कदूं औंदे ओह् हां ओह् आंह्दे टूर करने ई इत्थैं जिसलै ब्हार इत्थै फिरदी जि'यां मतलब जिसलै पौंगर पौंदी जि'यां कोई हून बूह्टा किसै दा बूह्टा ते उसी हून फुल्ल पौने जि'यां ओह्दे उप्पर किश लग्गनव जां जि'यां सेब दा बूह्टा ते सेऊ दा बूह्टा पर फुल्ल पौंह्ङन ओह्दे पर स्यौ लग्गना स्यौ लग्गना स्टार्ट होङन फुल्ल पौंह्ङन पौंगर पौग जिसी अस आखने पौंगर पौग न तां पौंगरै दे दिन औंदे इत्थै पौंगरें दे दिनें ओह् पौंगर पौंदी जि'यां मार्च ऐप्रल च ऐप्रल जां मेई च औंदे ओह् लोक घुम्मने ई इत्थैं की जे मार्च ऐप्रल च इत्थैं पौंगर पौंदी तो ओह् लोक इत्थूं दा ऩजारा बड़ा शैल होंदा ओह् खिड़े खिड़े दा होंदा हर इक पेड़ जेह्ड़ा बी पेड़ होग हर इक पेड़ च फुल्ल लग्गे दे होने ते इत्थें मतलब हर इक पेड़ च फुल्ल लग्गे दे होने ते ओह् लोक इत्थै दा नजारा दिखदे तां करियै ओह् दिक्खने ई औंदे एह् लोक कि इत्थूं दा जेह्ड़ा सब किश शैल ऐ कदें फुल्ल लग्गे दे होंदे ओह् दिक्खने ई औंदे बाह्रा जि'यां बाह्र दे लोक औंदे जि'यां मतलब दिल्ली दे लोक आई ऐ उधमपुर साढ़ै उधमुपर च दिखदे टूर करने ते उ'ऐ असें ई सनाई सकदे कि इत्थै आं जेह्ड़ा रैह्न सैह्न ऐ इत्थै घुम्मने आह्ली जगहा किन्नी शैल ऐ जां किन्नी नेईं ऐ जां केह् एह्दे च कमी ऐ जि'यां ओह् चलियै साढ़ै चखैनी पार्क च ते उ'नें दिक्खना जखैनी पार्क च कि मतलब केह् केह् ऐ जखैनी पार्क च उ'नें दिक्खना फिर इत्थै किन्ना शैल ऐ जां इत्थै किस चिजै दी कमी ऐ जां केह् केह् चीजां इत्थै घटी दियां जां जां मतलब कदेहा कदेहा चला दा इं'दा पालन ऐ जेह्ड़ा लोक करा दे निं दिक्खा दे कदेही ते जेह्के उत्थै डेल्ली रौंह्दे होन ते उ'नेंगी थोह्ड़ा इन्ना पता चलना कि इत्थै केह् केह् चला दा केह् नेईं किश चीजै दी घट्ट उ'नेंगी ते शैल लग्गना पर ओह् बाह्रा दे जेह्ड़ा टूर करने ई लोक औङन उ'ऐ सनाई सकदे कि इत्थै किन्ना शैल चला दा